جی ہاں ہم نے بہت دفعہ خودکار ترجمہ اور گوگل میپ کا استعمال کیا ہے خودکار ترجمہ جو ہے ایک بہت ہی اچھا جو ہے اپلیکیشن ہے جس کے مادھیم سے جب بھی ہم کو کوئی بھی ورڈ جو ہے یا کوئی بھی چیز کا جو ہے جو ہے ہم کو آنسر معلوم کرنا ہے تو ہم جو ہے اپنے گوگل جو ہے گوگل ایپ کے مادھیم سے گوگل کے مادھیم سے اس کو آسانی سے جو اس کے اس کے آنسر کو جان پاتے ہیں اور اس کے کوئشچن کو جو ہے اس کا آنسر اس پہ بہت ہی جو ایک سرل اور بہت ہی آسان جو ہے جو ہے لینگویج میں اس میں لکھا ہوتا ہے اور جہاں تک گوگل میپ کی بات رہی وہ وہ ایک طرح سے آج کل کے دور کے لیے ایک بہت ہی اچھا جو ہے ایک ایپ ہے جس کے مادھیم سے جب بھی کوئی انسان کہیں پہ جاتا ہے اور اگر وہ اس طرح کا جو ایپ کا استعمال جو ہے کرتا ہے اور اگر اس کو راستہ معلوم نہ ہو تو وہ اپنی اس سے گوگل میپ کے مادھیم سے اس جگہ کو پہ پہ وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہ اس جگہ کو آسانی سے جان پاتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے جو ہے کون کون سے جو ہیں میڈیکل کون کون سے جو ہے ہاسپٹلس اور کون کون سے جو ہے بس اسٹینڈ وغیرہ کہاں پہ ہے ان پہ سارا گوگل میپ کے جو ہے ان پہ جو ہے اس پہ سارا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے تو اس ذریعہ سے اس طریقے سے جو ہے گوگل میپ کا استعمال کر کے ہم کہیں بھی جو انجان جگہ بھی آرام سے جا سکتے ہیں اور وہاں کے بارے میں اگر ہم کو راستہ معلوم نہ بھی ہو تو وہاں پہ پہنچ کے ہم گوگل میپ کے ذریعے سے وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور آج کل جتنے بھی جو ہے انسان ہیں اور ہم بھی خاص کر کے کئی دفعہ جو ہے گوگل میپ کا استعمال کر کے جیسے ہم کو کہیں نیا ایگزام دینے جانا ہو یا کہیں کالج جانا ہو یا کہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز وغیرہ میں ایگزام دینے جانا ہو تو اگر وہاں کے راستے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ گوگل میپ کا استعمال کر کے وہاں جو ہے آسانی سے پہنچ پاتے ہیں اور وہاں کے بارے میں آسانی سے جان پاتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا جگہ جو ہے اور ہم کو کہیں بھی جانا ہو بائیک وغیرہ سے یا آٹو وغیرہ سے تو اگر ہم کو راستہ معلوم نہ ہو تو گوگل میپ کا استعمال کر کے ہم لوگ وہاں پہ آسانی سے پہنچ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے بارے میں ہم لوگ جان پاتے ہیں اور خودکار ترجمہ تو ایک آج کل کے لحاظ سے ایک بہت ہی جو ہے آسان ہے پہلے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آدمی بڑے بڑے ڈکشنری اپنے پاس رکھتے تھے بہت ورڈس سب کوئی جاننا ہوتا تھا تو اس میں کھوجنے میں بہت سارے جو ہے ٹائم لگتے تھے لیکن آج کل ایک بٹن دباتے ہی کوئی بھی ورڈ کا مطلب معلوم کرنا ہو تو اس کو آسانی سے مل جاتا ہے اس طریقے سے اس میں کیا ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور بہت سارے کام کو آسانی آسان بناتا ہے اور بہت سارے جو ہے مشکلات کے سمے میں یہ ہم کو کام آتا ہے کوئی بھی ورڈ کا ہم جو ہے مطلب ترنت جاننے میں یہ ہم کو بہت جو ہے مدد کرتے ہیں بہت جو ہے جو ہیلپ کرتے ہیں تو اس طرح سے خودکار ترجمہ آج کل کے لحاظ سے ایک بہت ہی اچھا ہے اور آدمی کے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں وہ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا جو ہے ثابت ہوتا ہے اور گوگل میپ تو ایک اچھا جو ہے ذریعہ ہے ہی کہیں بھی جانے کے لیے تو ہم بھی جو ہے گوگل میپ کا استعمال کرتے ہی ہیں درست ہے جہاں بہت حد تک یہ درست ہے کبھی کبھی تھوڑا بہت ہو ہی جاتی ہے غلطی تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا ہے اور بہت درست ہے ہے گوگل میپ